हमरा आरके गाँवमे ई छै से बहुत हैण्डपम्प छै एहन दिक्कतके बात नहि छै कोनो ओहि लऽ कऽ लाइनसभ नहि लगैत छै तऽ हमसभ सभ आदमी जे छै अपन अपन हैण्डपम्पसँ अपन पानीसभ पी रहल छी आओर जे छै से नदी तालाब भी छै तऽ वहाँके पानी तऽ गन्दा सभ छै तऽ नहि पीयैत छियै हैण्डपम्पके पानी बहुत अच्छा छै सभके अपन अपन हैण्डपम्प छै सभ अपन अपन पानी पियैत छै आओर दोसर जगह जे छै बाहरसभमे बहुत दिक्कत होइत छै पानीसभके एहि लए कऽ जे छै से लाइटपर पानी आबैत छै तऽ ओ पानी अपन हमसभके पानी बहुत अच्छा छै